آرٹ ورک کی تخلیق ایک تخلیقی اور مرحلہ وار عمل ہے جس میں سوچ مشاہدہ منصوبہ بندی اور جذبات کا امتزاج ہوتا ہے میں جب بھی کوئی آرٹ ورک بنانا بناتی ہوں تو ایک ترتیب وار اپروچ اختیار کرتی ہوں تاکہ خیال سے مکمل فن پارے تک ایک منظم انداز میں پہنچ سکوں ذیل میں تفصیل سے میرے میرا میرا اپروچ بیان کیا گیا ہے خیال اور تحریک سب سے پہلے میں سوچتی ہوں کہ کیا بنانا ہے یہ خیال کس منظر کہانی خواب جذبات یا کسی فنکار کے کام سے آ سکتی ہے میں مختصر نوٹس یا رف اسکیچ بناتی ہوں تا کہ اتدائی تصویروں کو محفوظ کر سکوں ریفرینس جمع کرنا اگر موضوع حقیقت پر مبنی ہو مثال چہرا جانور قدرتی مناظر تو میں تصویریں تصویریں یا آن لائن ریفرینس اکھٹا کرتی ہوں یہ مرحلہ تخلیق اور حقیقت کے درمیان توازن قائم کرتا ہے